कोकी दालि पातो फुल्को फुल्को दालि पकवान बीह सिंगियूं साई भाॼी पुलाव सइयूं पटाटा बेह बसर मटर पनीर भुगा चांवर भुगी भाॼी लौकी तूरियूं फूल पताशनि जी भाॼी स्वांजड़े जा गुल स्वांजड़े जो रायतो कढ़ी चांवर मेथी पटाटा बसर पटाटा पटाटनि जो फुल्को भुगल तींवण मछी पलो मिक्स भाॼी मगज झींगा बेसन जो चिल्लो वांङण पटाटा मटर पटाटा